हमारे भार भारतीय सामाज में धर्म का एक विशेष रोल होता है जोकि हम लोगों को अपने धर्म के बारे में अपने धर्म के विषय में जानकारी रखन रखने के लिए विशेष महत्व लि दिया जाता है हम लोग जैसे हिन्दू हैं हम लोगों का धर्म है कि हम लोग अपना अपना धर्म अपने ढंग से मनाए ताकि किसी को उसमें कोई दिक़्क़त ना हो जैसे हम लोग हिन्दू होते हू हिन्दू हैं तो हम लोगों का अलग अलग त्यौहार होता है अलग अलग खान पान होता है हम लोग हिन हिन्दूओं के लिए होली का त्यौहार होता है दीपावली का त्यौहार होता है तो हम लोग होली मनाते हैं दीपावली मनाते हैं वैसे ही अलग धर्म जैसे मुस्लिम हुए उनका अलग धर्म है वे लोग ईद हुआ बकरीद हुआ ये सब त्यौहार मना मनाते हैं तो इस तरह हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई तो ये सब भारतीय धर्म के लोग हैं जो आलग अलत अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते रहते हैं हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में रहते हुए भारत में यह भारत की एकता को बनाए रखते हैं यह तो इसीलिए हम सभी लोग भारत में यह अलग अलग रहकर विविध प्रकार के र लोग रह करके एक तरह के केर सुत्म सुअ मतलब धागे में बधे हुए हैं जो भाईचारे का संदेश देता रहता है वो लोग अपना अलग त्यौहार मनाते हैं हम लोग अपना अलग त्यौहार मनाते हैं और हिन्दू हिन्दू लोग हैं जैसे अपने त्यौहार पर अलग अलग कपड़े पहनते हैं अलग अलग खान पान वे करते हैं वैसे ही मुसलमान लोग हैं वे लोग अपने त्यौहार पर अलग अलग कपड़े मतलब अलग अलग खान पान करते हैं जिससे कि हमारी संस्कृति और सभ्यता बनी हुई है जैसे हम लोग हिन्दू हैं तो मुसलमान कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुसलमान और हिन्दूओं के त्यौहार में शामील हो जाते हैं कुछ लोग मुसलमान है तो हिन्दू उनके त्यौहार में शामील हो जाते हैं या सिख हैं तो मतलब इस तरह के लोग जो हैं सब सबके मतलब त्यौहार में शामील होकर कभी कभी तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई अलग ही नहीं सब एक हैं मतलब विविध विविधता में एकता दिखाई देती है इससे ही कहा गया है कि बि भारतीय संस्कृति में भी विविधता में एकता है ताकि जो है लोगों को इस बात का मतलब एहसास है कि चलो हम मुस्लिम है तो क्या हुआ पर हमारे साथ में हिन्दू भाई रहते हैं या सिख भाई रहते हैं या और कोई रहता है तो इसी तरह होता है मुसलमान जो हैं तो वे सोचते हैं कि चलो ठीक है हमारे साथ हिन्दू रहते हैं हमारा त्यौहार मनवाते हैं हम उनके त्यौहार में जाते हैं मनाते हैं तो इस तरह से लोग एक सूत्र में बंधकर रहते हैं हर सुख दुख मतलब हर किसी के सुख दुख में भी शामील होते रहते हैं कोई मुसलमान हुआ या कोई अन्य जाती का लोग हुआ किसी परेशानी में रहता है तो उस उसका साथ देने के लिए हर आदमी पहुँच जाता है जैसे हिन्दू भी कोई परेशान हुए तो उसका साथ देने के लिए और सिख लोग रहते हैं तो सब साथ देते हैं ताकि भारतीय सांस्कृति और सभ्यता को बनाए रखे कि चलो ठीक है हम लोग तो पर रहे हैं भारतीय ही चाहे जिस धर्म के लोग मानने चाहे जिस धर्म को मानने वाले होते हैं लेकिन लास्ट में हम सब एक ही धर्म मतलब एक ही धर्म के हैं सब भार भारतीय धर्म से र रखे मतलब रहे हैं कि किसी को या ना हो कि चलो हम बाहर के हैं हैं तो सब भारतीय इस तरह से भारतीय हैं ध म मतलब भारतीय समाज में धर्म को धर्म में विविधता में एकता दिखाई देती है इसी से कहते हैं कि भा विविधता में एकता है हर धर्म के लोग रहते हैं लेकिन सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं ह हंसते बोलते बैठते उस उठते हैं दुसरे के त्यौहार में शरीक भी होते रहते हैं और दुसरे का त्यौहार भी मनाते रहते हैं अन्य कहीं जगह पर ऐसे देखने को नहीं मिलता है कि कभी किस किसी दूसरे धर्म के लोग किसी दूसरे के त्यौहार में जाए सिर्फ भारत में ही ऐसा है कि जो हर धर्म के लोग मिलकर हर धर्म के साथ रहते हैं हर धर्म के लोगों के साथ रहते हैं एक साथ सब रहते हैं विविधता में एकता बनाए रखते हैं